जोङो जोंनि जिउनि देहाखौ जोङो मोजाङै मोजां दैदेनलांनोब्ला जोङो जेब्लाबो साखोन सिखोनै थानो सोलोंनांगोन दा बेफोरखौ जों नायोब्ला नुनो मोनोदि जोंहा थाम्फै अरनाय थाम्फै अरनायनिफ्राय जोङो जेब्लाबो गावखौ रैखा खालामनांगोन मानो होनोब्ला थाम्फै अरनायनिफ्राय जों गोबां बेराम आजार जायो आरो जानाय लोंनाय बायदिफोराव थाम्फैफोरा बासन खिसन खालामोबा जोंनाव गिदिर बेरामफोरा बेराम आजारफोर जानो हागौ नाथाय जोङो जेब्लाबो बेफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाइ जोङो जेब्लाबो उन्दुनाय समाव मुसारि खोंनानै उनदुनांगोन मानो होनोब्ला उन्दुनाय समाव गोबां थाम्फै ए एनलाफोर अर अरो आरो बेफोरनिफ्राय जोङो मेलेरिया बायदि बायदि बेराम जायो दा बेफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां होबथानांगोन